हेलो हाँ हम जे है ना यहाँ से कुमारखंड से बोल रहल छियै ठीक ते हमर आ जे हम ई पता करे हियै हॉस्पिटले लगलै फोन अच्छा अहाँ के बाइज बोइल रहल छियै अहाँ के आसा छियै वह ते कि नर्स नर्स छियै कि ओ नर्स एलियै वहाँ से अच्छा ठीक छै दीदी हम ई पूछेगी जे डॉक्टर साहब आइल छै हमरा देखैने से एकरास बीती हमरा बीती सास देखइन अच्छा हमरा न बुखार लागै छे पूरा देह हाथ में दर्द रहै छै ठीक छै हाँ ओ तो आइ जेबै त आइ नय मिलतै न आज नहीं मिलेंगे हाँ दूसरा से नहीं हमको उस वही डॉक्टर से दिखवाना है तो वो सोमवार मंगलवार को बैठते हैं ना मंगलवार बुधवार को ठीक है मंगलवार बुधवार को बैठते हैं तो हम आएँगे तब मंगलेवार को आएँगे हाँ ठीक है दीदी हम सवेरे आएँगे हमको थोड़ा सा मदद कीजिएगा नंबर लगाने में हाँ ठीक है हम आपको फोन करेंगे हाँ ठीक और ना और हमको दूसरा विभाग में भी दिखाना था ह्म्म हा सर में दर्द होता है हमको सर में दर्द रहेता है बराबर आँख लिखते हैं न लिखा पढ़ी करते हैं कोई चीज़ का लाल हो जाता है ह्म्म तो सर दवाई लिखते हैं ना सर बढ़ियाँ से डॉक्टर है अच्छा ठीक है आते हैं दिखाऍंगे हमको दाँत भी दिखाना था दाँत में छेदा हो गया है पानी लगने लगा है हाँ दाँत में दर्द करता है ना दीदी परेशानी होती है तो इसीलिए हम सोचे थोड़ा फोन करके पहले पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब वहाँ रहते हैं तब जाएँगे हाँ ओ ह्म्म ह्म्म अच्छा ठीक ठीक है दीदी कल ना मेरा नंबर लगा दीजिएगा ठीक है ठीक है रखते हैं अच्छा